میرا خیال ہے کہ نوزائیدہ بچوں کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دی جائے وہ یہ ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے جو لوگ اُن سے مِلنے جلنے کے لیے آئیں وہ اِس بات کا بالکل خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف رکھ کر کے آئیں عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مِلنے جلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اُن کے اندر میں جرمس اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو وہ لے کر کے اُس گھر میں اُس بچوں کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ڈاکٹر اِس بات سے بالکل منع کرتے ہیں کہ مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپیٹل میں زیادہ بھیڑ نہ لگے وہ اِس لیے کہ انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ بالکل کوشش کرے کہ جب گھر میں نیا بچہ آئے تو پاکی کا صفائی کا پانی کا ہوا کا اِن سب چیزوں کا خاص خیال رکھے کیونکہ ایک بچے کو صحت مند ہونے کے لیے ایک بچے کو تندرست ہونے کے لیے اور بہتر ماحول کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ اُس کے لیے ہوا بہتر ہو اُس کے لیے پانی بہتر ہو اُس کے لیے جس زمین پہ وہ چل رہا ہے جس روم میں وہ سو رہا ہے جس گھر میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے وہ بالکل پاک ہو اور صاف ہو تبھی ایک بچہ صحت مند ہو سکتا ہے اگر اِن باتوں کا خیال نہ رکھا جائے گا تو شروعاتی دِنوں سے ہی نوزائیدہ بچوں میں بہت سی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کا اثر بچے کے بڑے ہوتے کے ساتھ ساتھ اُس کے جوانی اور نوجوانی کی عمر کے دنوں پر ہوتے ہیں تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہر اعتبار سے اُس کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ برتن بالکل صاف ہو اُس کو جس گلاس سے پانی پلایا جا رہا ہے وہ گلاس بالکل صاف ہو اُن گلاس کو اُن برتن کو اُن چمچ کو کوئی دوسرا استعمال نہ کرے اِس بات کا بھی بالکل خیال رکھنا چاہیے اُسے جہاں لے جایا جا رہا ہے وہ جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ جگہ مناسب ہے کہ نہیں اِس بات کا بھی بالکل خیال رکھنا چاہیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کو گھر میں تو بہت صاف ستھرا رکھتا ہے لیکن جب کسی دوسری جگہوں پر لے جاتا ہے تو اِس بات کی طرف اُس کی توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اِس طرف ماں باپ کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور شروعات کے مہینوں میں تو بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہی کرے تو بہتر ہے